हाँ ऐसी कई किताबे हैं जो मैंने वास्तव में पढ़ी हैं और मेरे वास्तव में मेरे वास्तव भौतिक रूप से चैलेंज की हैं हाँ एक मैंने ग्यारहवीं कक्षा में एक किताब पढ़ी हुई थी अंग्रेज़ी की थी जिसमें कई पार्ट ऐसे थे जो मेरे दिल को छू गए थे उसमें से एक पार्ट ऐसा था की एक एक पोते की दादी माँ थीं और पोते को बहुत प्यार करती थीं और जब भी वह विद्यालय जाता था तो गली में जानवरों को भी वो रोटी देती थीं और पशु पक्षियों को दाने डाला करती थीं अब वो खूब पूजा पाठ भी करती थीं और कई बार कई पशु पक्षी उनके कंधे पर आके उनके सर पे चढ़के बैठ जाया करते थे वो इस तरीके से अपना प्रेम जताया करते थे एक बार जब वह पोता उनका बड़ा हुआ वह विदेश चला गया किसी कारण से विदेश जाके पढ़ने लगा तो जब वह वापस आया तो उसने जाना उसके मम्मी ने उसे बताया कि उनके उसके जो दादी माँ थीं वह गुज़र गयी थीं तो उनका जब क्रिया उनका जब क्रियाक्रम हुआ हो रहा था तब कई पशु पक्षियां वहाँ पर आए थे तो जब उनकी उसकी वो पोते की मम्मी ने जब उनको दाना डाला तब वह उन्होंने वह उन्होंने वह दाना नहीं खाया और अगले दिन एक नौकर आके वह सारे दाने हटा दिया इससे यह बताया गया था कि पशु पक्षियों में पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं वह भले ही शब्दो में ना ना बोले लेकिन वह अपने कार्य से वह कार्य से वह कार्य से वह जताया करते हैं हाँ मैंने भी अपने दोस्तो परिवारों के साथ इस किताब के बारे में कई बार चर्चा की थी उन्हें भी यह यह किताब बहुत अच्छी लगी थी